पाणी पाणी जल आहे जल ई जीवन आहे पाणी आहे त असां आहियूं ऐं पाणी शा आहे पाणी असांजे वरुन देवता आहे पाणी अॻ में असांजा वॾा उहे त भरे ईंदा हुआ पर अॼुकल्ह त घर घर में सभिनी खे सरकारी नल्का आहिनि घर घर में साफ़ सुठो पाणी मिले थो अॻे ज़माने में खुंहं जो पाणी हूंदो हुओ मिठिड़ो ऐं साफ़ हूंदो हुओ पर अॼुकल्ह घर घर में सभिनी खे साफ़ पाणी आहे पाणी खे साफ़ करण लाइ असां पाणीअ खे टकाईंदा आहियूं पाणीअ में फिटकरी विझंदा आहियूं पाणी खे छाणींदा आहियूं मटकी भरण महिल मथा छाणे रखंदा आहियूं गरम कंदा आहियूं केई पाणी खे साफ़ करण जा त केई तरीक़ा आहिनि तरीक़ा आहिनि सुठा सुठा तरीक़ा आहिनि पाणी भरण महिल छाणण मटकीअ मथा छाणी छाणणु खपे जल आहे त जीवन आहे पाणी बचाइणु बचाइणु खपे पाणी कॾहिं बि बरबाद करण न खपे पाणी अॻिए ज़माने में घोठ मां माण्हू पाणी भरणु वेंदा हुआ खुंहं ते वेंदा हुआ ऐं अॼुकल्ह त असांजे घर घर में नलिका लॻा पिया आहिनि अॼु असांखे हेॾी सुविधाऊं सुठी सुविधाऊं आहिनि जो घर घर में आहिनि ऐं अॼुकल्ह त हिकु वॾी सुविधा सुठी रखी पई आहे जो वाटर फिल्टर आहिनि पाणी छाणजी थो अचे पाणी आहे त जीवन आहे ॿारनि खे सेखारनि खपे पाणी बरबाद न करणु खपे पाणी खे सुठे नमूने हलाइणु खपे पाणी असांजो जीवन आहे